पंचवीस पांच दोन हजार चार वीस आठ दोन हजार बारा तीन स एकोणिशें ब्यात्तर आठ स एकोणिशें अंयशीं आनीक अठ्ठावीस तीन दोन हजार तेवीस